ड्राइंग ड्राइंग कंदे समय आर्ट सामान जो मां उपयोग कंदी आहियां कैमिल जो ऐं नटराज ब्रांड जो उपयोग कंदी आहियां हुन सां ही ड्राइंग कंदी आहियां मां अमीनाबाद मां सामान ख़रीदंदी आहियां छो कि हुतां होलसेल मार्केट आहे ऐं हुते मांजे परिचय वारा भैया आहिनि जेको मूंखे सु थोरो सस्ते में सामानु ॾेई छॾंदा आहिनि आर्ट सामान महांगो त इलाही थी वियो आहे पर मां ज्यादा महांगे वारो अफ़ॉड न करे पाईंदी आहियां छो कि मांजी एतिरी सामर्थय काने मां ड्राइंग करे जेके पेंटिंग्स ठाहींदी आहियां हुनखे विकिणी करे जेके पैसा ईंदा आहिनि हुन सां सामान ख़रिदंदी वठंदी आहियां ॿिया ब्रांड मूंखे महांगा पवंदा आहिनि हिन लाइ मां सिर्फ़ु कंहिं महिल ऐं नटराज ब्रांड जा कलर पैंसिल ब्रश टे इरेज़र वग़ैरह ख़रीदंदी आहियां ॿिया जेके शीशे ते मां पेंट कंदी आहियां हुनजा कलर बि मां उतां ही वठंदी आहियां होलसेल मार्केट मां छो कि मूंखे थोरा सस्ता पेईजी वेंदा आहिनि हिन लाइ मां महांगो सामान न वठंदी आहियां छो कि कलर सुकल रंग जेके हुंदा आहिनि उहे सुकण सुकी बि वेंदा आहिनि हिन लाइ मां थोरा नंढा नंढा ही आइटम वठंदी आहियां बाक़ी ब्रश वग़ैरा जो सेट आए ट्रे आहे ऐं जेको ॿियो सामान फ़्रेम वग़ैरह थींदो आहे उहो मां इकठो ख़रीदे वठंदी आहियां ताकि मुंहिंजा वधीक पैसा न ख़र्च थियनि ऐं मूंखे ड्राइंग जो सामान बि मूंखे पास मुंहिंजे पास रहे ताकि मां जहिड़े समय मिले मां हुन टाइम सां पेंटिंग करे हुनखे विकिणी सघां